नहि हम कोनो एहन वर्डिंग क्लब या ग्रुपसे नहि जुड़ल छलहुॅं हँ आब नवमे चाहै छी जुड़ब ताहि दुआरे ई कोनो हमरा एहन अनुभव नहि अछि